میں اس وقت جہاں پر رہتا ہوں اس کے آس پاس بہت سے علاقے ہیں اور بہت سے محلات موجود ہیں میں جہاں پر رہتا ہوں اس سے گاؤں کا نام مہپت مئو ہے اور مہپت مئو کی اگر آس پڑوس کہ بات کی جائے یہ تھوڑا مہپت مئو تھوڑا شہر سے آؤٹ ایریا پڑ جاتا ہے لیکن اس کے آس پڑوس کی اگر بات کی جائے تو یہ ایک گاؤں ایک اندھے کی چوکی کے نام کا ایک قصبہ کہہ سکتے ہیں جس کو قصبہ پڑتا ہے اور اس کی تاریخی واقعات بہت مشہور ہے اس کا نام اندھے کی چوکی کیسے پڑا سننے میں آتا ہے کہ سن نائنٹین نائن میں ایک نابینا بڈھا وہاں پر قیام کرتا تھا جس کا مکان تھا وہ مٹی کا اپنا ایک گھر بنا کے بیٹھا ہوا تھا اور وہ وہیں اکیلے رہتا تھا چارو طرف کھیت کھلیان جنگلات موجود تھے لیکن اس بڈھے کے بڈھے کا صرف ایک مکان تھا جو کہ مٹی کا تھا اور وہ وہیں پہ رہتا تھا اسی کے نام سے یہ علاقہ اس کی ایک چوکی تھی اس چوکی پہ وہ بیٹھا رہتا تھا اور اسی اور وہ بڈھا اندھا تھا دیکھنے سے قاصر نابینا تھا اور اسی کے نام پہ پورا علاقہ جو ابھی قصبہ کے شکل اختیار کر چکا ہے اور شہر کے اندر داخل ہو گیا ہے اس کا نام اندھے کی چوکی تھا یہ اس کی تاریخی واقعات اور لوگوں سے سنی گئی کہانیاں ہے